सत जनवरी उणिवीह सौ सतरि पंजाह अगस्त उणिवीह सौ पंजाह चारि अप्रेल उणिवीह सौ असी ॾह फरवरी उणिवीह सौ सठ सत जून उणिवीह सौ एकानवे